हाँ ड्राइवर साहब जी कहाँ है अभी आइए गाड़ी से आइए चलिए अच्छा अच्छा ठीक बोले हैं कि चलना है पटना पहले ठीक है पटना से आ करके ठीक है हाजीपुर में रुकना है हाजीपुर उसके बाद क्या बोलते जो कि गुरौल गुरौल में बस पड़ाव नहीं है लेकिन वहाँ पर जो है पसिन्जर सब रहता है ठीक है और वहाँ से निकलेंगे फिर मुज़फ़्फ़रपुर और मुज़फ़्फ़रपुर के बाद जो है निकालेंगे तो फिर हम लोग कच्ची पक्की में स्टॉप लेंगे कच्ची पक्की में भी पसेन्जर रहते हैं समस्तीपुर निकलना है हाँ समस्तीपुर निकलना है ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ आख़िर हाँ पटना से होकर के हाजीपुर हाजीपुर होते हुए मुज़फ़्फ़रपुर और मुज़फ़्फ़रपुर आएँगे और उसके बाद कच्ची पर मुज़फ़्फ़रपुर बस स्टैंड जीरो माइल ठीक है जीरो माइल बे बैरिया बस स्टैन्ड आ करके उसको बाद कच्ची पक्की आकर फिर वहाँ से निकलेगा गाजीपुर तो सुजावलपुर रुकेगा सुजावलपुर रुकने के बाद हाँ सुजावलपुर में स्टॉप लेने के बाद हो जाएगा आपको ताजपुर ताजपुर के बाद चलेंगे हम लोग मुसरिघरारी मुसरिघरारी बस स्टैन्ड ठीक है अब बस स्टैन्ड वहाँ पर फिर गाड़ी लगाकर के नाश्ता वाश्ता करके फिर ठीक है चिकन उकन खाकर ठीक है और फिर अपना टाइम होगा कए बजे तीन बजे के टाइम ना तीन बजे बस वहाँ से फुल करके हम वही रास्ते होकर के मुसरिघरारी बस स्टैंड आ करके वहाँ से फिर आएँगे सुजावलपुर ताजपुर ताजपुर आने के बाद फिर सुजावलपुर क्या है कि बस तो यही रूट से चलेगी ना नहीं वहाँ आने के बाद हम लोगों बस जो है रूट चेंज कर रही है ठीक है दूसरी बस जाएगी सुजावलपुर की रूट में नहीं ताजपुर से बस का रूट चेंज हो जाएगा ठीक है वह चला जाएगा सुजावल त ताजपुर से निकल जाएगा पटना पटना वाला रूट ना होते हुए कोठिया कोठिया होते हुए और वह कौन सा आथि आता है वह ना महुआ महुआ बाज़ार होते हुए

औ उसके बाद वही होते हुए निकल जाएँगे फिर अपना स्टैंड पट ठीक है ठीक है सर आते हैं ठीक है घर ही रहिए ठीक